जय झूलेलाल भाऊ सिंधी तव्हां सूरत मां था ॻाल्हायो हा तव्हां प्रॉप्रटी डिलर आहियो मूंखे आहे न असां बड़ोदा में रहंदा आहियूं पर असांखे हाणे सूरत में क़िस्त ॾियणो आहे ऐं असांखे आहे न हुते घर माना मर्दनि जा धंधा त ॼमी विया आहिनि पर अचु वञु अचु वञु में ॾुखियाई थी थेनि ॾाढी हाणे सूरत खां ऐं बड़ोदा अचनि वरी वञनि हिन करे असां सोचऊं था असां सूरत में शिफ़्ट थी वञूं पर सूरत में ई घरु पंहिंजो वठणु खपे की न भाड़े ते मसुवाड़ ते वठणु खपे हा पर हींअर यकदमि त सभु कुझु माना मां हेॾा सभु पैसा वग़ैरह बि सभु करणु थोरो ॾुखियो थींदो त मां त हीअं थी सोचियां त असां हाली भई उते अचऊं मसुवाड़ ते वठूं ऐं पोइ उते मसवाड़ ते वठी करे ऐं थोरो टाइम रही ॾिसूं ऐं पोइ पंहिंजो वठूं त भाऊ असांखे त हीअ हाली त हीअ असांजी सोच आहे की असां हुते अची करे रहूं भा मसुवाड़ ते वठी रहूं पर हीअं बि सोचूं था त पोइ वरी तव्हांजो कमिशन घणो लॻंदो आहे हा भाऊ पर कुझु घटि मथे न थी सघंदो छो त भई हाली त अञां असां आया न आहियूं सूरत ॾिसूं रही ॾिसूं असांखे बि त समुझ में अचे त पोइ वरी पंहिंजो वठूं पंहिंजो वठिणो त आहे अॼु न सुभाणे असांखे पंहिंजो त वठिणो ई आहे पर ॻाल्हि हुते थी वञे त भाऊ पहिरियों हेॾा पैसा बि हुजणु खपनि हेॾा पैसा बि त हिकदमि सां थियनि जी जी जय झूलेलाल भाऊ